पंदरां अगस्त पंदरां अगस्त को हमारा साढ़ा देश अजाद होएआ ही साढे देश गी स्वतत्रंता मिली ही ते उसी अस स्वतत्रंता दिवस दे रूप च मनाने आं छब्बी जनवरी इस दिन साढ़े देश दा संविधान लागू होएआ हा ते उसी आखदे न गणतंत्र दिवस उसी अस गणतंत्र दिवस दे रूप च मनाने आं ते दो अक्तूबर गांधी जयंती होंदी ऐ ते गांधी जी दा जनमदिन होएआ हा उसी अस गांधी जयंती दे रूप च मनाने आं चौदां नवम्बर बाल दिवस ऐ चिल्डर्न डे आखदे उसी ते ओह् उसी अस बाल दिवस दे रूप च मनाने आं ते उस दिन साड्डे जेह्ड़े प्रधानमंत्री हे पैह्ले पंडित जवाहरलाल नेहरू उं'दा जनम दिन होएआ हा पंजी दिसंबर ओह् डे क्रिसमिस जेह्ड़ा क्रिशचनें दा ध्यार ऐ ओह् मनाने आं ते एह् तेरां जनवरी गी लोह्ड़ी मनाने अस